ऐसा है कि हिन्दी किसी और भाषा को प्रभावित नहीं की है लेकिन वर्तमान में जो समाज की सोच है

जो शैक्षिक व्यवस्था ऊँचे स्तर की है वो मेडिकल से हो या टेक्निकल एजुकेशन हो वो पूर्व से अँग्रेजी भाषा पर आधारित है और बिना अँग्रेजी के मेडिकल या टेक्निकल में लड़का वो कामयाब नहीं हो सकता है इसलिए अब जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही भेजते हैं जो समर्थ नहीं हैं वो वो ही अपने बच्चों को हिन्दी मीडियम में पढ़ाते हैं लेकिन जो समर्थ हैं वो लोग सभी के सभी इंग्लिश मीडियम में इस्कूल में भेजते हैं और लगभग हर जिले में इंटर कालेज स्तर के ऐसे विद्यालय हैं कईयों कईयों हर जिले में जो इंग्लिश मीडियम में चलाए जा रहे हैं अब बहोत दिनों से चल रहे हैं पचासों साल से हमारे जिले में तो ऐसे भी विद्यालय हैं जो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुए अब भी चल चल रहे हैं अब और अच्छा चल रहे हैं यह क्षमता बहुत ज्यादे है उनके पास संसाधन बहुत है भवन की कोई कमी नहीं है और समर्थवान जो अभिभावक हैं बहुत प्रभावित इन्हीं लोगों से हिन्दी मीडियम से तो हम देखते हैं कि सामान्य लोग ही अपने बच्चों को भेजते हैं हिन्दी मिडियम में